भारतमे मैथिलीके भाषा जे छै से भारतके उत्तरके तरफ ज्यादा बाजल जाइ छै मैथिली भाषा जे दरभङ्गा मधुबनीके साइडमे भाषा छै जे मिथिलाके सर्वश्रेष्ठ भाषा मानल गेलै हँ मैथिलीके भाषा जे छै जे प्रेम सौहाद्रसँ के जब सुनऽमे जे हइ प्रेम आओर सौहाद्र ज्यादा अपनापन महसूस करबै छै जेना एक दोसरासँ गप करिऔ मैथिलीमे तऽ बुझाइ छै कि हम कतेक अपनापन महसूस होइ छै एक दोसरासँ एकदम घनिष्ठ बुझाइ छै कि हँ गप केलहुँ आओर सन्तोष भेल मैथिलीके भाषा प्रेम सौहाद्रके भाषा छै आओर मैथिली भाषा जे छै से समझिऔ कि हमरा माइनेमे हिन्दीसँ सर्वश्रेष्ठ मैथिलिए भाषा हमरा लगैत रहैए जे बोलैओमे सुलभ आओर आओर कोइ समझिओ जाइ छै कि नीकसँ कि जे ओ भाषा भेलै अपन मातृभाषा भेलै मैथिली आओर मैथिली अपन मातृभाषा मैथिलीमे जे किछु कोइ भी भाषा पढ़ल जाइ छै बोलल जाइ छै तऽ ओ ज्यादा समझमे अबै छै कियाकि सबसँ पहिले कहल गेलै हँ कि मातृभाषा ही सबसँ पहिले प्रथम भाषा होइ छै आओर हमरा सबके मातृभाषा मैथिली जे भाषा छै ओ बहुत ही सर्वश्रेष्ठ आओर नीक भाषा लगैए जे ककरोसँ सङ्ग सम्पर्क बात करऽमे एकदम बुझाइ छै अपनापन महसूस होइत रहै छै जाहिसँ लोग दोसरोके हिन्दी भाषा तब लोग बजै छै लेकिन ओतना अपनापन नहि महसूस होइ छै जतना हिन्दी मातृभाषा मैथिली बाजैमे अपनापन होइ छै लगै छै ककरोसँ सम्पर्क भाइचारा बहन सबके बुझाइ छै कि रिश्ता सब बुझाइ छै अपनापन फीलिङ्ग होइ छै एहिमे